हमारे जबलपुर जिले में सभी खेल काफ़ी अच्छे से खेले जाते हैं हर चीज़ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस क्रिकेट वगैरह हो गया उसके बाद फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ हॉकी बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ स्विमिंग की कॉम्पटीसन्स वगैरह भी होते हैं ये जो खेल मैंने आपको बताया ये काफ़ी सारे अच्छे मनोरंजक खेल है जहाँ पे लोग आते हैं लोग एक साथ जुड़ते हैं खेलते हैं लोग मतलब हर चीज है कि लोग साथ देते हैं एक साथ इसमें खेल को देखने में और यहाँ पे भी अच्छे नेशनल लेवल के खेल होते हैं हमारे यहाँ स्टेडियम भी है एक स्टेडियम है यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेला जाता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जबलपुर में काफ़ी सारे ऐसे खेल होते हैं जो मनोरंजक होते हैं खेल